ہاں جی وعلیکم السلام جی میں پورنیہ سے پبلک لائبریری سے بات کر رہا ہوں بتائیے کیا خدمت جی ہم تو آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے جو ہے یہاں پر پبلک لائبریری کے نام سے ہمارا یہاں پہ چلتا ہے اور جتنے بھی الگ الگ کمپٹیشن اگزام کے طلبہ ہیں وہ سب یہاں پہ تیاری کرتے ہیں اور پورے پورنیہ میں مشہور و معروف لائبریری ہے یہ یہاں پر ساری سویدھائیں ہیں جو بچے دو گھنٹہ بھی پڑھنا چاہےتین گھنٹہ پڑھنا چاہیں پانچ گھنٹہ پڑھنا چاہیں بہت ہی اطمینان کے ساتھ وہ پڑھ سکتے ہیں ساری کتابیں یہاں پہ اویلیبل ملیں گی اور کتابوں کے ساتھ ساتھ میں ہماری لائبریری کا انفرا اسٹکچر بہت ہی اچھا ہے واٹر جو ہے فریش واٹر کا انتظام ہے نیچے کینٹین کا انتے کینٹین کا انتظام ہے پورا انٹیرئر سیٹ اپ ہے مخلوط نظام ہے یہاں پہ اور بالکل بالکل ہاں بنا وہ کوئی جھجھک کے آپ تیاری کر سکتے ہیں اور ہر طرح کی کتابیں یہاں پر مہیا ہیں آپ آئیے جس سے آپ کو جو بھی اگزام کی تیاری کرنا ہے ہر طرح کی ہر اگزام کے لیے کتابیں ہم نے یہاں پہ پرووائڈ کر رکھی ہیں آپ آئیے اور یہاں پہ آپ کا جو ہے آنے کے آنے کے بعد آپ کی ایک آئی ڈی بنے گی اس آئی ڈی کا جو ہے ویلیڈیٹی ایک سال رہے گا اور آپ یہاں پہ ایک سال تک آپ اپنا جو ہے نو ٹینشن ہو کے تیاری کر سکتے ہیں پھر ایک سال کے بعد جو ہے آپ کو رینیول کرانا پڑتا ہے آئی ڈی کو تو رینیول کرا کے آپ اپنا کنٹینیو تیاری کریے ہوں ہوں ہوں تو اور بتائے اور بتائیے کوئی شکایت ہے ہوں ہوں ہوں ارے بہت سے بہت سے بچوں کا جو ہے مستقبل یہاں سے سنورا ہے اور یو پی ایس سی بی ایس سی ہر لیول کے اگزام یہاں پہ تیاری کر رہے ہیں کتنے بچے ٹیچر بن گئے کتنے بچے جو ہے آئی ایس ادھیکاری بن گئے یو پی ایس سی میں نکل گئے آپ یہاں پہ اب آئیں گے تو جبھی یہاں کا ڈاٹا یہاں کا ریکارڈ آپ دیکھیں گے تبھی آپ کو پتا چلے گا کہ مجھے یہاں سے کیا ملنے والا ہے بالکل آپ کا بالکل استقبال ہے آپ آئیے وزٹ کیجیے اور خوب لائبریری کا فائدہ اٹھائیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ